बिहार में स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नियम लगाया गया है जैसे अभी मुख्यमंत्री जी के तरफ से आयुष्मान कार्ड बना पाँच लाख का सुविधा बना बहुत अच्छा बात है कहीं भी परेशानी में इंसान मजदूर लोग कहीं भी रहते हैं किसी तकलीफ में हो बहुत कष्ट में हो तो ये पाँच लाख की आयुष्मान कार्ड बना है तो यह सुविधा बहुत अच्छी है बाल विवाह बिहार में बहुत अच्छा नियम लगाया गया यह भी ठीक है मुख्यमंत्री जी से ये कहूँगा कि बहुत और सुविधा बढ़ाया जाए जो कहीं भी मजदूर जहीं तहीं ना भटके कहीं ना कहीं आसपास अपने बिहार में काम मजदूर को नहीं मिलता है तो बाहर भीतर जा के कमाता है यह सब के लिए बहुत पीछे है हल्का मुख्यमंत्री जी के लिए खान पान किसी भी इंसान को अच्छा तरह से मिलता है तो स्वास्थ्य भी ठीक रहता है खानपान अगर सही नहीं रहेगा तो स्वास्थ नहीं रह पाता है तो इस तरह से स्वास्थ्य के लिए और हॉस्पिटल में बहुत अच्छा दवा सरकारी सुविधा सब मिलता है जिसको जानकारी मिलता है वो जा के दे आता है और बाद में निकल जा कर दवा बहुत महंगा मिलता है लेकिन सरकार बिहार में बहुत कुछ ऐसा सुविधा निकाला गया कि बहुत अच्छे पद चीज मिला हम जा के देखे पटना पी एम सी एस में स्वास्थ्य के पिक्चर देखें तो वहाँ पेसेंट के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था था और खानपान स्वास्थ्य के लिए दूध मिलता था और बहुत अंडे भी मिल जाता था बड़े भी मिलता था बहुत ही केला भी मिल जाता था तो इस तरह सभी बिहार में स्वास्थ्य बिहार स्वास्थ्य में बहुत अच्छा के लिए मुखमंत्री जी ने बनाया इसके लिए धन्यवाद